जो महाकाव्य हमने रामचरित मानस पढ़ी उसमें राम जी का किरदार अवरणीय है उनकी मर्यादा धर्म के पथ पर चलने वाले अधर्म का क्लेश मात्र भी नहीं है उनके कितने लोगों ने वानर नर सभी ने उनकी मदत की थी सभी उनके अनुयायी बने उनके सबसे बड़े परम भक्त हनुमान जी हैं जो उनके हीं चरणों में रहना पसंद करते हैं और उन्हीं के काम के लिए आतुर रहते हैं इतनी दूर लंका जाना राम सेतु बनाना आज के समय में कोई सोचता भी नहीं है लेकिन हाँ राम सेतु से ऐसा लगता है कि भगवान थे हैं मन मानता है हृदय भी म जानता है कि है अब हमें औरों का पता नहीं लेकिन माता सीता के लिए उन्होंने राम सेतु बनवा दिया और धन्य है माता सीता जिन्होंने एक तिनके के सहारे ग्यारहों महीने तक अशोक वाटिका में बिताया इतने राक्षसियों के बीच में भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा हम भी नहीं चाहते कि अपना धर्म छोड़ें या अपनी मर्यादा को तोड़ के कोई अन्य कार्य करें तो इसलिए हमें प्रभु श्रीराम भक्त हनुमान और माता सीता यही हमारे जीवन का आधार है और यही हमको अत्यधिक प्रिय है इन्हीं के इर्द गिर्द हमारा जीवन चलता है